आज कल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं एप उनमें गूगल एप सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला एप है और उसको हर कोई उपयोग में लाता ही लाता है लगभग सभी को आता है इसका उपयोग करना दूसरा है हिंखोज डिक्शनरी और ट्रांसलेटर है एज कलेंडर है यूट्यूब व्हाट्सअप्प ट्रूकॉलर इंस्टाग्राम फेसबूक मैसेंजर गूगल फॉर्म दीक्षा एप मिसो एप फ्लिपकार्ड ज़ूम एप स्टैटस सेवर मैसेज या मैसेंजर और एको है एक और है अमेज़ों ये बहुत सारे ऐसे एप है जिनका हम डेली अपने काम में प्रति दिन इनका उपयोग करते हैं इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा उपयोग यही जो एप जिनके नाम मैंने बताए हैं हिंखोज ट्रांसलेटर एज कलेंडर यूट्यूब व्हाट्सअप्प ट्रूकॉलर इंस्टाग्राम फेसबूक मैसेंजर गूगल फॉर्म दीक्षा एप अमेजॉन मिसो फ्लिपकार्ड ज़ूम स्टैटस सेवर और भी बहुत सारे गेम खेल के लायक भी होते हैं जिनको बच्चे खेलते हैं प्ले एप होते हैं बहुत सारे जैसे कॉनट्रा सुपर मारिओ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एप भी है जिनके द्वारा हम प्ले एस्टोर से उनको डाउनलोड करके और ये एप डाउनलोड कर लेते हैं और इनका उपयोग करते हैं अब बात रही इस्मार्टफोन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है नुकसान की बात की जाए या फ़ायदों की बात की जाए तो देखो नुकसान भी है तो सही ऐसा नहीं कह सकते हैं की बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं है लेकिन सच ये है की हम उसको किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं वो उसपे डिपेंड कर उस पर निर्भर करेगा की हम उसको अपने अच्छे के लिए उपयोग कर रहे हैं या बुरे के लिए तो सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान है वो पहले आँखों को है हम बहुत ज़्यादा जब मोबाईल चलाते हैं तो हमारी आँखों पर उसका प्रभाव पड़ता है और आँखों के रेटिना पर प्रभाव पड़ता है आँखों आँखें भी खराब हो जाती है कई एक बार देखने में आता है की आँखों में जाले हो जाते हैं फिर आँखों से काम दिखना शुरू हो जाता है और जो छोटे बच्चे हैं आज कल देखा जा रहा है की वो बहुत ज़्यादा मोबाईल का उपयोग करते हैं और इस वजह से ज़्यादा मोबाईल उपयोग करने के कारण ज़्यादा इस्मार्टफोन उपयोग करने के कारण उनको बहुत ही कम उम्र में चश्मा लग जाता है उसके बाद फिर समय आज कल बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और या बाहर खेलते ही नहीं है सा अगर वो बाहर जाकर खेलेगें तो उनका शारीरिक विकास होगा लेकिन छोटे बच्चे अधिकतर छोटे क्या बड़े भी अधिकतर बस मोबाईल से ही चिपके रेहते हैं मोबाईल पर ही लगे हुए रहते हैं इस्मार्टफोन पर तो इससे उनका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है रुक जाता है क्योंकि बच्चे दौड़ेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो उनकी मांसपेशियों में गति होगी और वो उनका शरीर भी विकसित होगा उनका व्यायाम भी होगा लेकिन अगर पूरे समय वो मोबाईल को ही लेकर बैठेंगे तो ऐसा तो शारीरक व्यायाम होना ही नहीं है पूरे समय बस मोबाईल लेकर बैठे हुए हैं उसके अलावा उनको कुछ भी चीज़ चाहिए तो बस फटाफट गूगल पर ढूंढ लेते हैं ठीक है लेकिन किताबों का भी उपयोग होना चाहिए भाई अगर हम धु मोबाईल पर तो इजीली जी बहुत ही कहना चाहिए इजीली क्या कहें बहुत ही जल्दी से चीज़ें हमारे सामने आ जाती है लेकिन जरूरी नहीं की जो चीज़ें है वो सब पूरी सही हो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मोबाईल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है जिन जो सही नहीं होती है कई सारे मैसेज आ जाते है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जो ज़रूरी नहीं है की वो सही हो फिर उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आँखों के नुकसान होते है बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है समय की कुल मिला कर बर्बादी होती है है न और बच्चे जो है आजकल इसको देखने के बाद इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बड़ों के लायक होती है बच्चों के लायक नहीं होती तो जब बच्चे इस चीज़ को चलाते हैं या उसको चालू करते हैं उसके साथ जो बच्चों के लायक चीज़ें नहीं है जो छोटे बच्चों को नहीं देखना चाहिए वो भी चीज़ें आ जाती है तो इससे उनकी जो मानसिक उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उनके दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है फिर बात की जाए फायदे की तो फायदे भी कोई कम नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं इस्मार्टफोन यूज करने से सबसे पहले बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि दुनिया छोटी सी लगाने लगी है क्यों छोटी सी लगाने लगी है छोटी इसलिए लगाने लगी है कि पहले हमे एक जगह से दूसरे जगह की खबर मिलती नहीं थी और मिलती थी तो बहुत समय बाद मिलती थी लेकिन जब से हम लोगों के हाथ में इस्मार्टफोन हाथ में आया है हम को कहीं कर क दुनिया के किसी भी कोने की खबर प्राप्त करनी हो तो हमें पता पर पता चल जाता है फिर मान लीजिए अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमको कहीं दूर दूसरी जगह पर जाना हैं और लेकिन हमे ये नहीं पता की वहाँ का मौसम कैसा है तो हम जल्दी से फटाफट अपने एस्मार्टफोन पर उस चीज़ को जा कर और पता कर लेते हैं ढूंढ लेते हैं की वो स्थान कहाँ है और वहाँ का आज का मौसम कैसा है बारिश होगी नहीं होगी ठंड ज़्यादा है गर्मी ज़्यादा है बूंदा बांदी है कैसी है हैं न तो ये सारा पता पड़ जाता हैं इसके अलावा फायदा ये भी है कि अगर मान लो हमारा कोई दूर व्यक्ति या परिचित या रिश्तेदार बैठा तो हम ये पता चल जाता है कि वो कैसा है क्या है वहाँ क्या घटना घटी है क्या घटना नहीं घटी है क्या होने वाला है वहाँ क्या किस प्रकार से क्या चल रहा है और मान लीजिए अगर कोई कुकिंग का काम करता है तो अगर उसको कोई रसोई का काम करता है अगर उसको कोई परेशानी आ रही है कोई मसाले समझ में नहीं आ रहे या कैसे होते हैं या किसी चीज को क्या कहते है फटाफट एस्मार्टफोन में ढूंढ कर और पता कर सकता है संगीत का भी है ऐसे ही संगीत से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज कल देखने में आता है कि अगर किसी के पास संगीत से सम्बन्धित जो यंत्र है या इन्स्ट्रमेन्ट है वह नहीं है तो मोबाईल पर उसका एप डाउनलोड कर लेते हैं और उससे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं शिक्षक लोग जो है वो भी अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो सामग्री है वो फटाफट उसको ढूंढ लेते हैं और बच्चों को बहुत जल्दी ही उसको दिखा भी देते हैं समझ भी देते हैं इस्मार्ट जैसे मोबाईल भी आ रहा है वैसे एस्मार्ट टीवीयाँ भी आने लगी है तो फटाफट वो बच्चों को बस वहीं क्लास में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती इस्मार्ट टी वी के द्वारा या एस्मार्ट मोबाईल के द्वारा जैसे मान लीजिए अगर बच्चों को बताना है भैया अंटार्कटिका एक क्लास कक्षा आठवीं का सबसे आखिरी वाला समाजिक विज्ञान का विषय है अंटार्कटिका वहाँ के बारे में बच्चों को बताना है अब अगर हम केवल बच्चों को पढ़ कर ये बताएंगे तो वो उनके बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा लेकिन जब उनको दिखा कर समझाएंगे तब बहुत अच्छे से उनको वो चीज़ समझ में आ जाएगी इसलिए जब बच्चों को हमने वो अंटार्कटिका बताया उसकी फ़िल्म दिखाई तो जब वो उन्होंने एस्मार्टफोन के द्वारा उसको यूट्यूब पर देखा तो उनको बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया की हाँ अंटार्कटिका का मौसम कैसा होता है वहाँ कैसी बर्फ की चादर बिछी हुई है इस प्रकार से इसी के अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं जैसे सिलाई है कढ़ाई है बुनाई है घर के साज सज़ा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हमें पता पड़ जाती है फिर आज कल लोग मोबाईल एप के द्वारा जैसे व्हाट्सअप्प में स्टैटस डालते हैं तो पता पर जाता है की भैया व्यक्ति कहाँ घूम रहा है उसके फोटो अगर अगर हम देखते हैं तो हमको ये भी पता पड़ जाता है अच्छा अच्छा भैया फलाना व्यक्ति जो है वो आज हैदराबाद घूमने गया है या यही पर है या नहीं है फोटो लोग भी डालते रहते हैं बताते रहते हैं अपनी जानकारी की आज हम यहाँ है वहाँ हैं इस प्रकार से तो इस्मार्ट फोन से हमे वैसे बहोत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं ये नहीं कह सकते की कुछ भी पता नहीं चलता वैसे लाभ ज़्यादा हैं इसके लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसको अपने फायदे के लिए उपयोग में करेंगे न तो फायदे ही फायदे हैं और अगर हम इसका अति ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसका नुकसान भी होगा क्योंकि हमारी आँखें खराब हो जाएगी बच्चों के हाथ में देंगे तो वो पूरे समय देंगे इससे सिर दर्द भी बना रहेगा उनका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा और भी जो मोटर डेवेलपमेंट है मतलब कौशल विकास जो है बच्चों का वो भी रुक जाता है इसलिए बच्चों को खेलने कूदने ये देना चाहिए ना की जादा मोबाईल देना चाहिए इस्मार्टफोन की आवश्यकता लगे तो उन्हें दे ताकि क्योंकि आज कल तकनीकी का जमाना आ गया है नई टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो नहीं टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं ये बच्चे को पता भी होना चाहिए अगर बिलकुल भी हम उनको देना बंद कर देंगे तो वो आज के समय के हिसाब से नहीं चल पाएंगे और उनको पता भी नहीं होगा इसलिए जब हम इस्मार्टफोन का जैसे यूज कर रहे हैं तो उससे हमको वर्तमान में क्या चल रहा है वर्तमान से सम्बन्धित जानकारियाँ पता चलाने लगी है भाई कैसे कैसे नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है कैसे फैक्ट्रियों में चीज़ें बनती है कैसे हम तक आती है कैसे उनकी पैकेटिंग होती है कैसे उन बनती है वो ये सारी चीज़ें या बनाई जाती है वो पता पर जाता है फिर चीज़ में किस प्रकार के मसाले डालते हैं उनको कैसे बनाया जाता है और हम चाहें तो अपना एक चैनल भी इसमें एस्टार्ट कर सकते हैं बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना चैनल चलते हैं कुकिंग का चलते हैं कोई दुसरा मनोरंजन से रिलेटेड चलाता है फिल में भी आती हैं अगर हम कभी बोर हो रहे हों जैसे बस में सफर कर रहे हों या बाय चांस मान लीजिए कि हम कहीं अकेले ही बैठे हों तब उस समय एस्मार्ट फोर इस्मार्टफोन जो है वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं हमें अकेलापन नहीं लगता हम किसी से बात भी कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि हमें कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ता है हम घर के अंदर भी बैठ कर इसका उपयोग कर सकते हैं घर में अंदर बैठ कर छत पर बैठ कर या बस में या कहीं बाहर भी बस इसमें नेट होना चाहिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए हम इसका उपयोग कभी भी कहीं भी और किसी भी तरह कर सकते हैं कई बार ये भी देखने में आता है कि कई बार हमे विडिओ बनाना पड़ते हैं तो ऐसे कैमरा भी एक टाइप का एप भी है उसके द्वारा भी हम अपने फोटो खींच सकते हैं विडिओ बना सकते हैं विडिओ भेज सकते हैं मेल कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं तो जहाँ तक देखा जाए तो एस्मार्टफोन के वैसे फायदे बहुत है और नुकसान तो वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसको अपने क किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं फायदे के लिए या नुकसान के लिए अगर हम उसका सही तरीके से सही समय पर और सीमित उपयोग करेंगे तो वैसे फायदे ही फायदे हैं और अगर हम उसका अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है अति ज़्यादा उपयोग करेंगे तो फिर उसके नुकसान भी बहुत हैं और उसका हर्जाना भी हमको ही भुगतान पड़ेगा इसलिए सभी से निवेदन है कि कम से कम फायदे के लिए अपने स्मार्टफोन उपयोग करे आज कल जैसे देखने में आता है कि अगर कोई सीरियल भी छूट जाता है तो कुछ एप ऐसे भी चालू हो गए हैं जैसे स्टार प्लस है हॉट क्या है हॉटस्टार है ऐसे एप भी चालू हो गए हैं कि हमसे कोई सीरियल छूट गया तो महिलाएँ वो सीरियल भी हॉटस्टार के द्वारा उसको कभी भी कहीं पर भी देख सकती है कुल मिला कर स्मार्टफोन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं इनको फायदे के लिए उपयोग करना चाहिए और बस इसके बारे में अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी